खंयचो बिजनस स्टार्ट करूंक जाय जाल्यार पोयलो सुवाते तुका परमिशन जाय पडटा परमेश्वर खुंयचे तूं खंय करता बिजनस आनी ते बिजनसार कसलेय बिजनस तें आनी आज जरी तर तूं गांवांत आसा तो गांवांत तुका पंचायतीसून तुका लॅटर हाडची पडटली की बिजनस स्टार्ट कोत्ता कसलें बिजनस तें सांगूं पडटलें मागीर तुका आनी पेपर वर्क आसता बिजनस स्टार्ट कोरपा आनी तितल्यानूय ते सगळे फॉर्मेलिटीज म्हणून तुका पयसो आसूं जायो स्टार्ट करूंक आनी जरी तर एक एग्जाम्पल दिता तुका बिजनस घालपा सोदता तूं झाडां घालूं सोदता सो झाडां घालूंक पंचायतान तुका तें लँड अप्रूव करून दिवपा जायें की ओरें बाबा हें तुका बिजनसिंगा बरें जातलें तुका कर मुखार सोर जाता जाल्यार मागीर तुका पयसो ते सोगले इतलें झाडां घेवन हाडूंक जायी खुंयच्यान तर आनी तीं झाडां तुका मागीर इंकित्री मागीर तुका तेका पयशे मेळटलें सो ते तेका जायते फोर्मेलिटीज आसता पूण सगले बिजनस तशें न्ही दुसऱ्या दुसऱ्या बिजनसान तुका चड पयसो घालूंक पडटा आनी थोड्या बिजनसान तुका लँड जाय पडटा तुका सुवात जाय पडटा व्होडली सुवात जाय पडटा सो ते केसले बिजनस जावूं ते सगळे बिजनसा डिफरंट आसता फॉर्मेलिटीज डिफरंट आसता आनी तुका पयसोय दुसरो लागता